अं अज्ज दे टाइम टैक्नोलोजी दा ई ऐ कि न्हाड़ा बोहत जैदा फायदा असेंगी के पैह्लें पैह्ले होंदा के दिक्खो हां फोनै च किश तुप्पना होंदा हा तां असेंगी किश निं लभदा हा उ'ऐ बस जेह्का कताबें पर पढ़दे हे उ'ऐ अजकल फोन ऐ फोना पर अस किश बी सर्च करगे ते असेंगी असानी कन्नै गै थ्होई जंदा ते ओह्दे बाद च आई आ लैपटाप किश बी दिक्खो हां फार्म शार्म भरदे हे लोक पैह्ले ते उ'नें बचैरें गी इक दिन भन्नी कुतै इत्थुआं अपने ग्रांऽ शा दूए शैह्रे च गै जाना पौंदा हा ते शैह्र जाई रेह् उं'दा ते हून केह् करदे लोक के अपने अपने खरीदे दे ते ग्रांऽ बी कुसै रक्खे दा होऐ तां अडमिशनां उसलै गै करी ओड़दे अजकल लोकें नि कुतै जाने दी जरूरत निं होंदी ऐ बस गे जां अपने गै घर कुसै रक्खे दा होऐ तां ओह् आपूं गै फार्म भरी ओड़दा जि'यां जि'यां पैह्ले होंदा के भाई जाओ इक दिन ओह् जम्मू जाओ उत्थुआं चक्कर लाई आओ हून नेईं ऐ दिन ओह् हून लोक अपने घर बौंह्दे ते मजे कन्नै अपने फार्म भरदे पैह्लें पैह्लें दिक्खो हां बैंक गी कुसै पैसे कढाने जाना पौंदा पैह्ले चैक भरो फ्ही पैसे कढाओ ते ओह् बी दस शा ते चार बजे तक ते हून इक शा जमाना न्हाड़ा इन्ना फैदा होए दा साढ़े जिंदगी पर दस केह् तुस रातीं बाह्रां बजे तक्कर जाओ निं ताम्मीं तुसेंगी पैसे थ्होई जंदे पैह्ले उ'ऐ होंदा हा बस जाओ दस टू चार चैक लग्गेआ ते लेई आई ते हून निं ऐ हून इस गल्ला बोहत सुख ऐ कि जे जेह्ड़ी साढ़ी नमीं टैक्नोलजी ऐ एह् ते बोहत ही स्हेई असर ऐ साढ़े पर ओह् भ्राऽ पैह्ले इ'यां होंदा हा के लोक दिक्खो हां कम्म करने गी थ्होंदा निं हा किश बी घर मजदूरी दारी करदे ते अजकल लोक कुसै मतलब लेडी होऐ जेह्की जनानी होऐ जिस बच्चा शच्चा होऐ ते ओह् बी अपने घरा कम्म करी सकदी लैपटाप पर कोई दिक्खो हां साईड होंदी उदरां ई कोई साइड कीती तां उदरां ई ओह् अपना घर बेही अपना कम्म करी सकदी उप्परा सैबर कैफे बी दिक्खो हां लोक हो ऐ कोई किश बी फार्म भरना यूनीवर्सटी जाना पौंदा हा स्कूलें जाना पौंदा हा पर निं त्रै त्रै चार चार चक्कर लगदे हे लकिन हून निं हून आदमी केह् करदा घर बेही अपना खोह्लदा अपना सैबर कैफे जंदा उत्थुआं अद्धा घैंटा लुआंदा ते अपना कम्म करी आई जंदा पैह्लें पैह्लें बोहत मुश्कल थी इस आस्तै साढ़ी लाइफ टैक्नोलजी दा बोहत स्हेई इंपैक्ट पेआ ऐ ते किश बी तुप्पना होऐ तां अस गुगल पर जंदे ते मैंटें ने होई जंदा